बच्चों को डांटना चाहिए और समझाना भी चाहिए और अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तैर ही रहे हैं तो उनको ऐसा कहना चाहिए कि थोड़े ही दूर जल में यहाँ तैरें ताकि काफी दूर अगर चले जाएँगे तो डूब भी सकते हैं इसलिए उनको रोकना भी चाहिए और बन मनाना भी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए और उनको कहने के लिए थोड़ा ये ही है कि बाबा ऐसे चलो ऐसे करो ऐसे पौड़ो ऐसे सीखो उनको बताने से उनको दिमाग में आ जाता है अक्सर कई कई ठे तो लोग लड़के नकल ही करके तैर लेते हैं उनको बताने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चे अपना खेलते कूदते और दौड़ते और हर बच्चों के तरह दो दो चार बच्चे मिलकर सब तैरते हैं देखते हैं तो खुद धीरे धीरे सीख लेते हैं और तैरने लगते हैं